हेलो अररिया जेबय घुमय लए कए टाका भाड़ा लागतय यौ बोलू बोलू आबाज तब नहि पकड़ेतय घेंघीयाबय लागय छै माइक भांग ठीके छै आरामसँ गाड़ी चलबय जानय छियै ने हँ तऽ आरामी आरामसँ जायब आओर ठीके छै दए देब ठीके छै ठीक छै कि नहि नहि देबय टाका की एहनो कहौ भेलय की घुमय लए जेतय तऽ टाका नहि लए कऽ जेतय ठीके छै देने जेबय अथी ठीके तऽ हमहीं देबय की कए देतय नहि नहि हमहीं देबय हम्मे देब हँ ठीके छै कोन दिना जेबय एन्है घर जेबय काल्हि परसूमे पाँच तारीखके काल्हिये चलि जेबय हँ काल्हिये चलि जेबय पाँचे तारीखके अच्छा ठीके छै भेलहुँ आब हम कोन बात बोलबय तो ही बोलऽ